नमस्कार सर जी सर शिव लकड़ी सेलर ही बोल रहे हैं हम सर वैसे आपको किस प्रकार की चाहिए किस किस उपयोग के लिए चाहिए आपको लकड़ी बिलकुल सर बिलकुल सर आपको चाहिए लकड़ी शीशम की चाहिए और पीपल की और किसकी चाहिए थी हाँ सर हाँ हमारे पास सारी चीजें एवेलेबल हैं बिलकुल सर सर हमारी जो हैं ये आपको पड़ जाएँगी करीबन साढ़े सात आठ हज़ार की क्विंटल के हिसाब से पड़ेंगी आपको

बिलकुल सर अगर आप भी परेशान नहीं हों तो हम अपनी गाड़ी से भिजवा देंगे पर उसका अलग चार्ज लगेगा आपके लिए आप आपको वा आपको वाहन शुल्क देना पड़ेगा सर सर है बिलकुल सर अभी यार बिजनेस खुला है तो सारी चीज़ रखी है ना भाई हाँ सर बिलकुल सर आप अभी अगर लोकेशन भी भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा हम गूगल मैप के तरफ से आपके पास आ जाएँगे बिलकुल सर उसमें हम सारी चीज़ किलानी ना उनमें आपने बोला उनको

बिलकुल सर बिलकुल अभी मैं आपको आधे घंटे में उपलब्ध करा दूँगा ठीक है सर थैंक यू सर